مجھے چوڑیوں کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے چوڑیوں کی ضرورت ہے مجھے خریدنی ہے پھر میں نے فلپ کارٹ اور ایمیزون پر چوڑیوں کو دیکھا لیکن مجھے پسند نہیں آیا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ بازار گئی اور وہاں پر بہت ساری چوڑیوں کو میں نے دیکھا بہت دیر تلاش کرنے کے بعد کچھ چوڑیاں مجھے بہت پسند آئیں میں نے اسے خریدا جو کہ مجھے بہت مناسب قیمت پر مل گیا وہ مجھے بہت اچھے بھی لگے اور بہت خوبصورت بھی تھے اس کا کلر اور اس کی چمک بہت اچھی تھی بہت لا جواب تھی جب میں اسے اپنے گھر لے کر آئی تو میرے دوستوں نے اور میری پڑوسیوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کتنی اچھی چوڑیاں ہیں واقعی وہ چوڑیاں آج بھی میں پہنتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ چوڑیاں اس کا رنگ بھی نہیں اترا ہے اور رہی اس کی چمک میں کوئی کمی نہیں ہے وہ چوڑیاں بہت عمدہ اور بہت اچھی ہوئی میرے لیے ثابت ہوئیں اور خاص طور پر میں اپنی امی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی اچھی چوڑیاں دلائیں اور میرے ساتھ اتنا وقت دیا اور میں اپنی امی کو اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں